हाँ बोलिए यहाँ क्या करना है अच्छा हाँ बोलिए कहाँ पे करवानी है आप एड्रेस सेलर दीजिए अपना नम्बर ये वाला नम्बर रहेगा की ये उसका नम्बर रहेगा हूँ अच्छा हाँ बता दीजिए

ओक्के आप बता दीजिए

अच्छा ठीक है ये आपको कब तक चाहिए और ये आ जाएगी आपको दो तीन दिन लग जाएंगे और सुबह में बिकती है आप चाहें तो मैं बात कर लूंगी कल आपको मिल जाएगी हाँ ठीक है मैडम देखता हूँ देखती हूँ वो क्या क्या क्या हो पा रहा है हाँ उसके लिए भी आप बता दीजिए आ एड्रेस आपको वो करना है आपको बताना है कि कहाँ पर भेजना है और कितने टाइमिंग तक फिर ये आपको और अभी अवेलेबल नहीं है कि आपको दो दिन दो दिन के अन्दर मिल जाए ये ये चार दिन लग जाएंगे उसके लिए अभी क्या है कि जो डिलेबरी ब्वॉय है वो अभी है नहीं है यहाँ पर हाँ हाँ ये आपकी ये वाली हो जाएगी बाकि आपको अगर दूसरी चाहिए तो आपका जो दो कर दीजिए तो आपको दो तीन दिन में मिल जाएगी हाँ